सुपौलमे पछिला वर्षके कि इहोसँ पछिला वर्षमे अहाँके बहुत जे छलै हेँ शहरके बदलाव नहि भऽ रहल अइ नहि छथि ताहिमे अहाँके अभी जतेक भी छै परिवहन एवम् अहाँके रोड ब्रिजसब बना देल गेल अछि जाहिसँ जतेक भी यात्री जाइ छलै हेँ शहर तऽ हुनका दिक्कत नहि हुअए तकरा आर्थिक परिस्थितिमे हुनका दोकानदार ओहिठाम टैक्स वगैरहसब देल छै हुनका विकास लेल हर तरहके प्रयास कऽ रहल अछि जे कोना विकास हुअए सुपौल इएह छलै हेँ